भारतके जलवायु तऽ हमरसबके गामके एहन विशेष अइ कहबै किएक तऽ हम देखै छी अपनसबके गाम बनगांँव महिषी सहरसामे जेहन तरहके छै तऽ कतहु देखै छी बेवजह बारिश भऽ जाइ छै तऽ कतहु देखै छी तऽ ओ कड़कड़ रौदा छै तऽ कतहु देखै छी एखन तकबै तऽ हवो नहि उठलै हँ तऽ कतहु देखै छिए जे पूरा बिहाड़िमय छै तऽ ईसब हमरा गाममे एकटा अनुभूति लागैए जेकि विभिन्न प्रकारसँ ईसब देखबाके अइ हमरा गाममे तऽ लागैए जेना कि ई बेस कोससँ दूर रहै आओर जेना लागैए सत्ताइस डिग्री कखनो कालके दिनमे रहैए टेम्प्रेचर कखनो रहैए छिआलिस डिग्री तऽ कखनो पैँतिस तऽ कखनो चौँतिस एना कऽ कऽ हमरसबके समय व्यतीत होइए आओर देखिऔ तऽ पानिके तऽ कोनो गारण्टी नहि छै आओर मौसमके तऽ हम नहि देखलिए हँ नहि अहाँ देखलिए हँ तऽ मौसम कखन कि भऽ जाइ छै ओकर कहनाइ कठिन छै आओर जेना हमर बगलमे छै एगो बनगाँव गाम ओहिठाम काल्हि परसूमे पानि पड़लै हँ हमरा गाम तरफ पानि नहि पड़लै हँ ओतऽ अएलै हँ हवा तऽ हमरा गाँवमे एकटा पत्ता नहि हिललै हँ तऽ ईसब चीजमे डिफरेन्स हमरा लागल आओर जे कही